जोंनि फोरबो बर'दिन समावहाय जों अमा बेदर सिथारनानै जायो आरो माइब्रा माइरंनिफ्राय जों सिथाव दिहुनो आरो माथा माइरंनिफ्राय जों फिथा दिहुनो जों अमाफोरखौ सिथारनानै जों जोबोर मोजाङै संनानै जायो जों गोरान फोरान्नानै जाय आरो जों गोथाङैनो एवनानैबो जायो जों माइब्रा माइरंनिफ्राय गुन्दै सौनानै गुन्दै दिहुनो बे गुन्दैनिफ्राय जों फिथा सिथाव बानायनानै जायो आरो जों माथा माइरंनिफ्राय जों गुन्दै दिहुननानै फिथाब सौनानै जायो जों सिथावखौहायो नानानै लानानै जों सिथावावहाय बिब्दिनो नालेंखर सिबिं बायदि होनानै दानानै जों सिथाव एवनानै जायो आरो जों बिदिनो फिथाखौबो सौनानै फिथा गुन्दै दानानैहाय जों सिबिं इदिनो नालेंखर होनानैहाय जों फिथा दानानैहाय फिथा हमनानै जायो सिथाव सावनानै जायो जों बिब्दिनो जोबोर मोजां मोनो जोंनि बर'दिन फोरबोफ्राव जों सिथाव फिथा बेदरफोरखौ जों जोबोर मोजाङै संनानै जायो जोंनि रायजो राजाफोरनोबो जों संनानै जाहोहरो आरो जोंनि ननि मानसिफोरजोंबो जों बेदरफोरखौ एवनानै जायो आरो फिथा सिथावफोरखौ सावनानै राननानै जों जायो बेबायदिनो जों ज ज बेनि नखराव बैनि नखराव थांनानैहाय जों बेदर खाजि आरो सिताब सिथावफोरखौ जों सावनानै जायो आरो जोंनि फोरबो बर'दिन समावहाय जों फिथा सिथाव खाजिफोरजों लोगोसे संक्रिनि साहा गोदै साहा जों फुदुंनानै लोङो आरो फिथा सिथावफोरजों लोगोसे जों जायो जों ज ज रानलायनानै जायो फिथा सिथावफोरखौहाय आरो बेदर खाजिफोरखौ जों खौसेयै जोंनि बर'दिन फोरबोआवहायो अनलायनानै रानलायनानै संलायनानै जायो जों रानलायनानै जानानैहाय जों जोबोर गोजोनो आरो जोबोर मोजां मोनो मानोना जोंनि फोर्बोखौ जों जोबोर मोजां मोनो बिनिखायनो जोंनि फोरबोआवहायो अमा बेदर सिथारो आरो सिथारनायजों लोगोसे बे अमा बेदर खाजिजों लोगोसे जों सिथाव फिथाफोर सौनानै जायो नआवनो जों जोंनि आखायफोरजोंनो सौवो माइब्रानि गुन्दै सौवो आरो माथानि गुन्दै सौवो जों ननि आखायजोंनो जों नआवनो सौवो उवालावहायो गायहेनजों जों सौवो जों जोंनि बर' आयजोफ्रानो जों ज जानानै जों सौवो आरो जोबोद गोबां गोबां सौवो सौनानैहाय जों जोंनि बे सौनानै मोननाय माइब्रानि गुन्दै आरो माथानि गुन्दैखौनो जों जों माइब्रानि गुन्दैखौहायो सिथाव बानायो बे सिथावखौ जों मोजां रोखोमै नानानै लानानैहायो सिबिं नालेंखर बायदि होनानै दानानै सावनानै जायो आरो बेबायदिनो माथानि गुन्दैखौबो जों फिथा हमनानैहाय सिबिं बायदिसिना होनानै हमनानै जायो